असांजे देश में सिंधी ख़बरचारु ॾियण लाइ घणाई माध्यम आहिनि जीअं त रेडियो थियो टेलीविज़न थी ऐं अख़बारूं थियूं असांजे शहर में घणियूं ई नेशनल ऐं लोकल अख़बारूं आहिनि जीअं त सिंधु समाचार थियो देशवासी थी नगर न्यूज़ थी ऐं असांजे शहर में घणाई सुठा सिंधी रिपोर्टर आहिनि जेके ख़बरचारूं जमा करे पब्लिक खे रेडियो ऐं टेलीविज़न जे माध्यम सां पहुचाईंदा आहिनि